میرے علاقے میں مذہب سیاحت پر بہت اثر ڈالتا ہے کیونکہ یہاں کچھ ایسی مذہبی جگہیں ہیں جہاں ملک بھر سے لوگ زیارت یا عبادت کے لیے آتے ہیں ایسی جگہیں نہ صرف روحانی اہمیت رکھتی ہیں بلکہ وہاں کا ماحول ثقافت اور روایات بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں مذہبی مقامات کی اہمیت جب کوئی مذہبی جگہ مشہور ہو جاتی ہے تو وہاں لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہاں عبادت کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں اس علاقے اس سے علاقے کی معیشت کو بھی فائدہ ہوتا ہے ہوٹلوں میں رش بڑھ جاتا ہے مقامی دکانیں بازار چلنے لگتے ہیں لوگوں کے روزگار کے مواقع ملتے ہیں مشہور مذہبی سیاحتی سیاحتی مقامات اگر آپ شمالی بھارت مثلا دلی یا اتر پردیش میں ہیں تو ایسے ایسے کئی مذہبی مقامات ہیں